आङो सल'माखौ फरायनो जोबोर मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सल'मा फरायोब्ला जि मोगथाङाव जाबाय थानाय माखासे जिउ जारिमिनखौबो जोङो मिथिनो मोनो जेन सल'मानि गेजेरजों जोङो सासे मानसिनि जिउ जारिमिनखौ जोङो आबुङै मिथिनो मोनो बिनि मावनाय दांनाय बिनि समाज फोसाबनाय बिनि गियान बिनि हारिमु जौगाहोनाय बिनि गासैबो फारफ्रोमबो बिथिंखौनो मिथिनो मोनो जेन जोङो बुंनो हायोदि सल'मा गांसेखौ फरायोब्ला जों मानो सासे उन्दै मानसिनि जिउ जारिमिननिफ्राय लानानै सासे बे उन्दै गथ'आ देरनानै लावनानै मा मावदों मा मावाखै आरो बबेसिम सहैदों आरो माब्ला बेनि जिउआ जोबथाहैदों बेनि गासैबो बुब्लिखौनो जोङो मोननो हायो दा आङो सल'माखौ बेनि थाखायनो मोजां मोनोदि जे गांसे सल'मा फरायोब्ला बेयाव संसाराव जाबाय थानाय माखासे जाथायफोर बा सोलिबाय थानाय समाजारि जाथायफोर बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो लोगोसे बेजों लोगोसे जोङो माखासे हिर' आरो हिर'इनफोरनि गेजेरजों हाय जोङो मानो रमान्टिक सानस्रि बेरखांनाय बेफोरखौबो मोनबोनो हायो दा बेफोरबायदि रमान्टिक सानस्रि थाजानाय जोंबो सल'माफोराव फरायनो बिदै बह्रा बा बिदै गोनां गोदै गोथाव मिलौहाबनाय जायो आरो दा हिर' आरो हिर'इनफोरजोंहाय लोगोसे जोङो मानो बिसोरनि खामानि मावनायजों बिसोरनि नखरखौ लानायजों जों मोनसे समाजनि नखरनि थासारिफोरखौ बेरखांनाय बायदि जोङो नुनो मोनो दा फ्राइयै आङो मानो चितरन्जन मुसाहारिनि जुजाइनि अरखौनो हमनानै लाबाय दा बे जुजाइनि अर सल'मायाहाय जोंना जिगुजौ द'जिनै मायथायावसो नुजानो हादोंमोन बेनो गिबि सल'मा जोंनि बर'नि अब्ला दा बे सल'मायाव हाय गाहाय आखु हिसाबै जोङो आलायस्रि आरो अजयनि आखुखौनो मोननो हायो दा बे आलायस्रि आरो अजयनि आखुजों लोगोसे बेयावहाय माखासे जोंनि समाजनि समाजाव जालांनाय बा मिथिंगानि गोहोम बेखौबो जोङो मोननो हादों जे आलायस्रिया सासे आइजो हिसाबै बियो गोरिब थाखोनि हिसाबै गावनि जिबायदि आइजोनि आखु दिन्थिनांगौ बेखौहाय बियो अजयखौ मोजां मोननायनि गेजेरजोंब्लाबो फोरमायलांदों आरो लोगोसे अजयआबो मानो आलायस्रिखौ मोजां मोननायनि बेलायावब्लाबो बियो गावनि नखरनि फारसे बिमा बिफानि खोथाफोरखौ मानिनो हायैयाव अजयआबो गावनि मोजां मोननायखौनो खोमानानै लानो गोनां जादों लोगोसे अब्लाबो बेबायदि गावनि मोजां मोननायखौ खोमानो गोनां जादोंब्लाबो बिसोरनि सल'मायाव हाय बिदै गैयै जायाखै बांसिनैसो गोदैसिन एबा मिलौहाबनायसिन जानो हादों